میں شمالی ہندوستانی بنانا زیادہ پسند کروں گا کیونکہ شمالی ہندوستانی کے دو کے کے آنے والی جتنے بھی جو ڈس ہیں مجھے بہت اچھے سے میں جانتا ہوں ان کے بارے میں اور میں آسانی سے بنا سکتا ہوں جیسے کہ مٹن کری بھی ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے تو اس لیے بھی میں سوالی ہندوستانی میں مٹن کری بنانا زیادہ پسند کروں گا